हाय आवट्या कशें आहा गो

कितें खबरू ना मुगो तुगेली पावस बी कसो आसा आगो आता हांगा गोंया आयल्यार कितलो सो तेप जालो मुंबय रावन रावन बेजार आयला सो म्हळें पयली तुका फोन करया आनी तुगेले एरियेंत घुसया म्हाका सांग आतां आतां एट प्रेंजेंट समज हांव थंय आयलो जाल्यार म्हाका पळोवपा सारकें स्पॅशली खोतिगांव वायल्ड लायफ एरियेंत आसा कितें सांग पळोवया भरपूर भरपूकर आसा त्यो नाक गो सारकें सांग गो भरपूर म्हळ्यार कितें कितें आसा तें सांग मुगो बरें म्हाका सांग एक एक एक मिनीट एक मिनीट तो कुस्कें वोटरफोल जो आसा पळय तो कुस्कें वोटरफोल सपोज हांव दिवाळेच्या सुटयांत आयलो जाल्यार म्हाका मेळटलो पळोवपाक आं म्हळ्यार आयले जाल्यार तें आता येवचें पडटलें आनी मागीर तें हांव वचून आनीक परमिशन बी कितें आसता डिपार्टमेंटाचें फोरेस्ट डिपार्टमेंटाचें तशें कितें लागता ना आतां एकच एकच वोटरफोल आसा तो त्या एरियेंत कांय आनी आसा वोटरफोल आं बरें आनी म्हाका सांग थंय आनी कितें युनीक आसा पळोवपा सारकें वेगळें अशें कितें आनी म्हाका सांग हांवें गुगलाचेर सर्च केल्लें तेन्ना म्हाका थंय एक कितें तरी बैठक म्हण दाखयाता तें कितें आयडिया आसा तुका म्हालबड्ड्यां आं तें कितें तरी म्हाका गुगलाचेर ईनफोर्मेशन मेळटा की तें पारंपारीक पध्दतीन बैठक घेवपाचो तांचो जागो आनी फातरांचे कितें तरी आसा म्हण सो थंय वचप शक्य आसा आयले जाल्यार काय थंय बी कितें पर्मिशन बी कितें लागता हां तशें जाल्यार हांव फाल्यां चड करून भायर सरतलो मागीर तुका परत कॉल करता आं बरें बरें हय राव चार पांच मात्शें सुदार हां बरें